सर नमस्कार ठीक है सर बस यही पेपर में थोड़ा लोचा हो रहा था इसीलिए बोले कि सर से बात कर लें नहीं सर वह नहीं सर टाइम से भी नहीं पहुँच पा रहा है जो हम पेपर मंगाते हैं वह हम को मिल ही नहीं रहा है मैं हिन्दुस्तान मंगाता हूँ तो दैनिक जागरण आता है यही सर दैनिक जागरण मांगता हूँ तो हिन्दुस्तान आता है यही सब पेपर जो है ऐसा ही है ऐसा ही है यहाँ तक कि सर कभी ऐसा ही हो रहा था तो तभी से मैं आपके पास कम्प्लेन कर रहा हूँ ऐसा लगभग हमारे पास जो है पाँच छः बार हो गया सर आप आप आपका नम्बर सर हमारे पास नहीं था तो नम्बर ढूंढकर आपके पास कॉल किया है इसीलिए मैं आपको जो है कम्प्लेन दे रहा भेज रहा हूँ नहीं सर मैं दैनिक जागरण मंगवा रहा था हमारे पास दैनिक जाग हमारे यहाँ सर जो है काफी समय से मतलब समय से भी पेपर पहुँच भी नहीं रहा है और उसके बाद जब पेपर पहुँच रहा है तो वहाँ पर लोचा हो रहा है तो सर चलिए ठीक है सर हमको लोचा हो रहा था इसीलिए आपके पास कम्प्लेन किए और दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि अब दोबारा होगा तो हम आपके यहाँ से पेपर ले गए ही नहीं बार बार लोचा हो रहा है हमारे पेपर में क्योंकि हम दैनिक जागरण मंगवाते हैं अमर उजाला मंगवाते हैं तो आप हिन्दुस्तान भेजते हैं अनेक प्रकार पता नहीं क्या दे भिजवा देते हैं चलिए ठीक है सर अगर सर दुबारा ऐसा होगा तो हम आपका पेपर ले गए ही नहीं और चलिए ठीक है आप उसको बता दीजिए ठीक ओके और बता दुबारा दुबारा ऐसा नहीं होना चाहिए सर हम को बहुत लोचा होता है